नमस्ते नमस्ते बोलिए ये कब की बात है मैम दो दिन पहले की बात है और आज आप आपका नाम क्या है मैम किस नाम से है ये फोन मैम सिम क्या ये और मॉडल क्या है अच्छा तो मॉडल क्या है

आप फोन डिटेल्स बताइए मुझे मैं करता हूँ ये फ़ोन कब लिया था आपने और कहाँ से लिया ये कोई दुकान का नाम वगैरह पता है आपको जहाँ से आपने लिया है फ़ोन इसका बिल वगैरह है आपके पास फ़ोन का बिल बिल है आपके पास सिम कौन सी थी हम करेंगे मैम आप सिम बताइए सिम कौन सी आपके फ़ोन में किस नंबर से लिंक है वो कौन सा आधार कार्ड किसका लगाया आपने उसमें आप ही के नाम से है सिम आप सिम नंबर बता सकते मुझे किस नंबर से है वो आप मुझे लास्ट लोकेशन बता सकते हो कहाँ पे गुम हुआ था ये तो पर्स में से गायब हो गया आपका फ़ोन ठीक है आप उस लेडी की डिटेल भी दीजिएगा हमें क्या था और क्या हैं